जी बोलिए नस नमस्ते

क्या क्या गया क्या क्या सामान गया है मैम तो आप लोग कहाँ से है मैम नहीं नहीं आप लोग घर पर थे नहीं क्या उस समय

हाँ हाँ लेकिन ये बताइए कि बगल वाले क्या भी वह सारा सामान गया है कि उनका बचा है अच्छा उनका सामान ज़्यादा नहीं गया है

तो मैम चाबी तो नहीं देकर गई थीं कि ये घर देखते देखते अच्छा उनको पता था क्या कि आप शादी में जा रही हैं आ उनको पता था क्या कि आप शादी में जा रही है और अच्छा जी मैम इसीलिए तो कहाँ हम लोग हमेशा प्रचार किया जाता है कि कहीं भी जाएँ अपनी लोकेशन नहीं डालनी चाहिए फेसबुक या किसी पर ना बताना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं जी जी जी नहीं नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं नहीं आपकी रिपोर्ट दर्ज करी जा रही है और आपकी पूरी पूरी सहायता कर दी जाएगी यदि सामने वाला है तो उसका किसी तरह पता लगाया जाएगा कि वह कहाँ तक गए हैं यह टाइम लगेगा इस सब चीज़ों में ये तो जान ही रही हैं

हाँ लेकिन आप लिस्ट बना करके कंप्लेंट लिखवाईए क्या क्या गया है सोना ओना चाँदी ओंदी में क्या क्या गया है आपकी ज्वेलरी लेकर जाएगा वह बेचेगा ही कम से कम उसको पता चलेगा कि कहाँ गया है कहाँ नहीं गया

चलिए हम लिख चलिए कंप्लेंट लिख ले रहे हैं आपकी ठीक है चलिए

चलिए ठीक मैम ओके नहीं नहीं आपका नम्बर नोट कर ले रहे हैं तुरंत हाँ हम लोग आ अभी थोड़ी देर में आते ही हैं ठीक ठीक ठीक ठीक अभी हम हम आते हैं मैम थोड़ी देर में ठीक है ओके ठीक है ओके मैम ठीक है ओके